ہیلو ہاں کون ہاں ہاں بولیے میں پرنسپل سر ہی بول رہا ہوں آپ کون اچھا اچھا اچھا جی جی ہاں بولیے کیا باہر بات

اچھا اچھا ٹھیک ہے کہاں پرس گم ہو گیا ہے ہاں ہاں ایک منٹ ایک منٹ اب جو چیز مطلب گم ہو جاتی ہے تو کالج میں اس میں کہاں ملتی ہے یہ چیزیں جی لیکن یہ ہے کہ کہاں سے کھویا ہے پرس تم نے کہاں سے کھویا ہے آپ کہاں کچھ اندازہ ہے کہاں ٹھیک ہے تو بھائی بھیا یہ تو بڑا مشکل ہے کوئی ایک صحیح جگہ یاد ہو تو بتائیے تو ہم اپنے بچوں سے یا پھر کلاس میں یا پھر کچھ یہ کریں اندازہ لگائیں ایسے پرس ورس میں کچھ قیمتی سامان وغیرہ تو نہیں تھا اوہ اوہ ارے ارے یہ تو یہ تو بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے دیکھو دیکھیے اب میں کوشش کرتا ہوں بچے اب تو خیر چھٹی ہونے والی ہے اب سارے بچے تو ہیں نہیں کل میں اس کو نہیں نہیں نہیں ضرور ہمیں چنتا ہے آپ کو آپ کی پرس کی بہت زیادہ کیونکہ اس میں سارے آئی ڈی آئی ڈی کارڈ ہے تو ٹھیک ہے میں کل صبح جب وہ کالج شروع ہوتا ہے تو میں اس کے ریگارڈنگ بات کروں گا پھر اعلان بھی کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تھینک یو